अपन समुदायमे खेल खेलैके महत्वपर ग्रामीण लोककेँ राय रहैत छनि जे एतय खेलो कऽ अहाँ बहुत आगे नहि जा सकैत छी या खास कऽ कऽ लड़कीसभ जे खेल खेलाइत छथि तऽ ओ लड़कीके खेलमे जे होयबाक चाही से ओ रूचि नहि रूचि तऽ रहैए लेकिन हुनकर गार्जियनसभ जे रहैत छनि हुनकरसभके इच्छा रहैत छनि जे बेटा खेलाए से तऽ ठीक लेकिन बेटी खेलमे नहि जाय जबकि हम देखैत छी कि देश स्तरपर आब या राज्य स्तरपर बहुत जे छै से लड़कीसभ खेलमे आगे बढ़ि रहल छथि लेकिन हमरसभके गाँवके एरियामे लड़कीसभके खेलाइत बहुत कम देखल जा रहल अछि एम्हर इल इलाकामे ई बुझल जाइए जे लड़का खेलैए तऽ ठीक छै लेकिन लड़की नहि खेलाए लड़कीके खेल नहि छियै आओर अगर कोइ लड़की खेलैयो चाहैए तऽ ओकरा गार्जियनके तरफसँ ओ सपोर्ट जे छै से नहि मिल पबैत छै जे आगे बढ़ि कऽ ओ खेल सकय यानि एम्हुरका गार्जियनके जे राय रहैत छनि जे लड़का खेलाए तऽ ठीक अछि बेटा खेलाए हमर लेकिन बेटी जे खेलाए कियाक तऽ ओकर एगो कारण इहो छै जे किछु आदमी एहिपर अहाँके अलग अलग राय रखैत छथिन या हुनकर गाममे एहिपर अथी हुअ लगैत छनि कॉमेन्ट हुनका पर हुअ लगैत छनि जे फलनाके बेटी जे छनि से खेलमे आगे बढ़ि खेलाइत छनि से नहि खेलेबाक चाही ताहि कारणसँ इहो देखल जाइए गाम ग्रामीण क्षेत्रमे जे लड़का तऽ बहुत खेलाइए खेल जतेक बड़काके खेल छै से लड़कासभ खेलाइए लेकिन लड़की जे खेलत तऽ लड़कीके खेलमे महत्व कम देल जाइत छै आ लड़कोके जे छै से खेलसँ बेसी पढ़ाइपर ध्यान देल जाइत छै अभिभावकसभ ई सोचैत रहैत छै जे खेल कऽ ई बहुत आगे नहि जा सकत जतेक ई पढ़ि लिखिके आगे जा सकत तऽ खेल कऽ कऽ ई आगे नहि जा सकैए ताहि दुआरे लेकिन से बात नहि छै खेल खेलबाक चाही आ खेलो कऽ आदमी बहुत आगे तक जा सकैए बहुत बहुत पैघ खिलाड़ी बनि सकैए ताहि दुआरे खेल बहुत नीक छै